आंनि फर्स्ट पजिटिभ बुस्थुयानो जाहैबाय खुरथि बे खुरथिखौ आं चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंथल बाजाराव बिसथिबार खालि बायदोंमोन आरो बे खुरथिया जोबोद मोजां गान्नो गुरै सुलाबो खालारबो खारला जेबो जाया मोजां गान्नो थाखै आरो आङो दखानदाराबो बिरात मोजांखौनो हरदों आं बे खुरथिखौ गान्नानै बिरात मोजां मोनदों आं बे खुरथिखौ बेरायनाय मानायाव आं गान्नानै थांनो थाखाय आं बिरात कमफर्थेबल मोनदों बे खुरथिया जोबोत मोजां बे खुरथिखौ बयबो बायनो हागोन बे खुरथिनि दामानो जादों बाजौ जोबोर मोजां खुरथि दखानदारिया जोबोर मोजांखौनो हरदों आंनो बे खुरथिखौ नोंथांमोनाबो बायनो हागोन बे खुरथिखौ बिरात मोजां बे खुरथिया गान्नो थाखाय कमफर्थेबल बेरायनाय मानायावबो